जी हाँ मुझे ढोलक बजाना बहुत पसंद है मैं ढोलक से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लोकप्रिय बहुते ज़्यादा ढोलक को बजाना अच्छा लगता है मैं भजन भी पसंद करती हूँ गाना लेकिन मुझे मेरे भजन जब अच्छे लगते हैं कि मैं ढोलक के साथ ब ढोलक बजाऊँ और वो उसके साथ में मैं भजन गाऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा मन खुश हो जाता है जब मैं ढोलक बजाकर गान भजन गाती हूँ तो और मुझे इसके साथ मंजीरे ब बजाने का भी बहुत अच्छा लगता है मजीरा बजाना भी मेरा शौक है और इससे मैं हर प्रकार के भजन गा लेती हूँ उससे मैं ढोलक मुझे हर प्रकार के ढोलक बजाना आता है और मैं ढोलक बजाकर हर प्रकार के भजन गा सकती हूँ और मैं इसके बाद हारमोनियम बजाने का भी मैं इच्छुक हूँ ताकि मुझे हारमोनियम बजाना भी आ सके इसलिए मैं कभी भी हारमोनियम का प्रयाग बजाने का प्रयास करती रहती हूँ की इसको भी मैं सीखूँ और जगह जगह पर गाऊँ और हारमोनियम भी बजा सकूँ इससे मैं भजन गाऊँ तो मुझे और अति प्रिय लगेगा मेरा धुन भी बहुत अच्छी लगेगी और मेरे भजन गाने का मज़ा ही कुछ और रहेगा ताकि मैं हारमोनियम से मेरी धुन का भजन अपने स्वयं की इच्छा से गाऊँ और हारमोनियम बजाऊँ क्योंकि भजन गाने से ही मेरा मन खुश रहता है